हून में तुसेंगी सनाना चाह्नी ऐं लोकल इनडोर गेम जेह्के घर खेली सकने पैह्लैं में तुसेंगी सनानी केह् बोलदे जेह्ड़े तुसै लूडो कैरम स्नेक हैंडलैंड चैस्स मार्वल है नी लोकल गेम मतलव केह् बोलदे इंदे बारे च सनानी में तुसेंगी केह् बोलदे हून अस केह् बोलदे काफी जादा काफी जादा जेह्ड़ी इंडोर गेम खेली सकने जियां कि पैह्लैं होई गेई लूडो लूडो तुसैं सारैं बचपन च खेली ते होनी हून बी खेलदे लूडो खेलने गी बड़ा मज़ा आंदा ऐ लूडो खेलने च बड़ा मज़ा आंदा ऐ एह्दे च चार प्लेयर दो मैकसिमम दो प्लेयर खेलने होने चाही दे अज कल ते फोनें च बी आई गेदी लूडो पर जेह्ड़ी खेलने च साढ़े कन्नै घटदा ओह् छोड़ा घटदा कुसे कन्नै केह् बोलदे लूडो जियां गेम होई गेई केह् बोलदे लूडो गेम होई गेई जियां तार प्लेयर होंदे लूडो च लूडो च चार प्लेयर होंदे तारे प्योर केह् बोलदे अलग अलग कल्लर दियां गिट्टियां होंदियां ओह् जियां अस टर्न बाईस टर्न बाईस खेलदे रौंह्दे खेलदे रौंह्दे इयै होंदी लूडो गेम लूडो गेम काफी जादा इंट्रस्टिड होंदी काफी जादा मज़ा आंदा इसी खेलनें गी लूडो गी लूडो हून दुए नंबर आई गेई कैरम कैरम बोर्ड़ डोगरी च कैरम बो्रड़ बोलने होने कैरम बो्रड़ बी सारें गै खेलेआ होना में बी खेले दा बचपन च कैरम बोर्ड़ च ठिप्पियां होंदियां चार प्लेयर दो प्येर मतलव दो प्लेयर ते चाही दे गै होंदे केह् बोलदे मज़ा आंदा उसी खेसने गी ठिक्कियां मारनियां ओह्दै च राजा रानी होंदे फिर काली ठिप्पियां होंदियां दुईयां होंदियां मज़ा आंदा उसी खेलने गी काफी जादा मज़ा आंदा कैरम बोर्ड़ च जियां सनेक लैडन च अस डोगरी च बोलने उनेंगी सांप सिढ़ी सांप सीढ़ी बी सारैं नै खेली दी होनी एह्दै च बी दे प्लेयर खेली सकने चिन्न चार चार गै ठिक्करां होंदियां इंदे च बी एह् इंडोर गेम होंदियां जेह्ड़ियां अस घर खेली सकने ऐं सनेक ऐंड़ लैडन च बी काफी जादा मज़ा आंदा इसी खेलने गी खेलनें गी जियां अस कोई बी टर्न लैने जियां सप्प चढ़दा ओह्दे च मतलव बड़े गंद लगदा अस फिर सप फिर केह्मज़ा रेही जंदा सिढ़ियां उप्पर चढ़ी जंदा फिर खुशी मिली जंदी एह् होंदा फिर जियां चैस्स चैस दे दमाके आह्ली गेम ऐ जिंदा दमाक होै उऐ जित्तदा बाकी ते दमाक ते लाना गै पौंदा ओह्दे च मीं ते नी शैल लगदी चैस मार्बलस होंदे बाटें जिसी बांटे बोलने होंदे डोगरी च ओह्बी कंच बांटे खेलने होने मज़ा करने होने किन्ने बड़े होंदे ओह् बांटे खेलने होन्ने हून जियां में बारै सनानी सतोलियां खेलनी खिदिदू खिध्दू खेलने मतलव सत्त ठिप्परियां होंदियां हां उसी खिद्दू बनाना बाल रक्खे दा होंदा हा खिद्दू उसी मारदे हे ते प्लेयर बनदे हे टीमां टीमां होंदियां हां जियां इक प्लेयर च पंज होईये दुऐ च पंज इक टीम मारदी ते इक टीम उसी बाला गी मारदी ही टक्करे दियां मारदे फिर स्किटिंग होई जेह्ड़ी अस करने होने स्किटिंग होई जंदी स्किटिंग च काफी जादा मज़ा आंदा खेलने च टांग आखने इच्छें डोगरी च टांग होर बी काफी टाईप दियां होंदियां नै और कैरम बो्रड़ होईयाएह् सारियां असैं खेलनियां होंदियां मैकसिमम गेमां जादा लूडो कैरम सनेक चैस मार्बल्स होईया इयै सनाना चांह्दी ही बाकी में कक्ख नी चलो ठीक ऐ शुक्रिया